योग शिकप म्हळ्यार शिकपाक जें आसा तें खरें म्हणजे भुरगेपणांत जर शिकलो जाल्यार तेजो खूब फायदो आसा कित्याक तर बारीकपणान खंयचेंय जे संस्कारच म्हूण जाल्यार जर तें मेळ्ळे जाल्यार तेजे जीवन बरें जावून वयता तशें यो योग सुद्दां जर जिवनान जसो जर तुका त्या टायमाचेर मेळ्ळो बारीकपणान जर मेळ्ळो जाल्यार ह्या शरीराची जी आसा ती रचना देवान केल्ली आसा पूण तेजो योग्य उपयोग जावपाक शकता आनी शरीर सदरूढ जावपा शकता जर भुरगेंपणान जर तुवें केलें जाल्यार म्हणून भुरगेंपणा केलें जाल्यार तेजे खूब बरें जाता आनी तो हो फायदो आसा आनी जर जाणटेपणान जर जर मेळ्ळें जाल्यार तेच्या मनान तें सारकें वसपाचेंय ना कित्याक तेका तेजे शरिराक वेगळो परिणाम जाल्लो उरता व्हड जाले म्हणटकीर म्हणून जेन्ना भुरगेपणान जर मेळ्ळें जाल्यार तेजो खूब फायदो आसता